हा दर्जी भाई साहिबु ॻाल्हायो था हरि ओम अच्छा मां पंहिंजे पुट जी स्कूल जी ड्रेस ॾेई वियमि तव्हांखे सिबण लाइ ॿ ॾींहं ॿ चारि ॾींहं पहिरीं ॾेई वेई आहे तव्हां मूंखे रसीद बि ॾिनी आहे पर अञा ताईं फ़ोन न कयो कि सिबजी वेई आहे कि न स्कूल खुली विया ॿारनि जा छा ॻाल्हि आहे

हा चेक कयो मुंहिंजे पुट जो नालो अथव ॿ नाला अथव हर्ष रौनक ॿिन्हिनि जी ॾिनी आहे ॾिसो तव्हां चेक करे मूंखे ॿुधायो जल्दी सां

हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां त जल्दी चयो हुओ देर थी वेई हिन दफ़े टाइम छो लॻायो अथव भैया तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भैया ॾिसो हाणे कोशिश कयो ॿारनि जो यूनिफ़ॉम आहे तव्हां खां ई सिबाईंदा आहियूं हमेशह

हम्म हम्म अच्छा हिन खां सवाइ स्कूल यूनिफ़ॉम खां सवाइ बि तव्हां सभु सिबंदा आहियो पैंट शर्ट लेडीस ड्रेस पैजामा अच्छा पैंट शर्ट सिबंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा त हाणे वठंदव उहो पोइ वठंदव ॿारनि जे स्कूल खां सीजन खां पोइ इहो सभु कपिड़ा अच्छा अच्छा अच्छा पहरियों तव्हां स्कूल यूनिफ़ॉम ठाहींदा हूंदव अच्छा अच्छा ठीकु आहे मुंहिंजा बि ॿ चारि पाड़े में बि ॿार आहिनि उहे बि चवनि पिया मां तव्हांजो नम्बर ॾींदीमानि तव्हां वटि पुछी एड्रेस अची वेंदा तव्हां खां उन्हनि जो बि सिबिजो ऐं पोइ वरी मां पंहिंजे घोट जी पैंट शर्ट ॾेई वेंदमि उहो बि सिबिजो पर पहरियों तव्हां ॿारनि जो जल्दी कयो यूनिफ़ॉम जल्दी सिबो चङो हा तव्हां जल्दी सां सिबो यूनिफ़ॉम ऐं साफ़ु सुथिरो बढ़िया सिबिजो भैया जीअं हमेशह सिबंदा आहियो ऐं अञा लेट बि न कजो हम्म हा ऐं उन्हनि ॿारनि खे बि अञा जल्दी खपंदो इस्कूल जो जेके पाड़े में ॿार आहिनि मुंंहिंजे मां तव्हांजो नालो ॿुधायो कि तव्हां घटि रेट बि घटि वठंदा आहियो अघु बि सही लॻाईंदा आहियो सिलाई बि सुठी कंदा आहियो त मां उन्हनि खे बि मोकिलींदमि तव्हां वटि उन्हनि जो बि तव्हां ॾिसिजो ऐं असांजा बि कपिड़ा जल्दी सुठी तरीक़े सां सिबिजो पोइ उहो उन्हनि जा कपिड़ा घणनि ॾींहंनि में ॾींदा टे चारि ॾींहं लॻाईंदव हुन में बि अच्छा अच्छा जल्दी कोशिश कयो जल्दी जल्दी यूनिफ़ॉर्म त ॿारनि खे जल्दी खपेनि अञा त तव्हां हिकु त हिकु सिबायूं जॾहिं ॿ ॿ सिबाईंदा त तव्हां अञा टाइम लॻाईंदा

अच्छा अच्छा अच्छा त फ़्रॉकूं बि सिबंदा आहियो तव्हां ॿारनि जियूं इस्कूल जूं

जेके स्कर्ट ऐं शर्ट उहो सिबंदा आहियो अच्छा अच्छा स्कर्ट अच्छा ऐं हुनजे हेठां जीअं ॿारनि जी थधि में यूनिफ़ॉम ईंदी आहे प्लाजो वरी उहो बि सिबंदा आहियो प्लाजो कुर्ती अच्छा माना यूनिफ़ॉम ऑल ऑल बि यूनिफ़ॉम सिबंदा आहियो तव्हां अच्छा अच्छा उन्हनि जो छा वठंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उन्हनि जो बि कपिड़ो सुठो यूस कजो हा जेके ॿार ईंदव असांजा पंहिंजा ई आहिनि पाड़े वारा उन्हनि जो बि मोकिलूं था उन्हनि जो बि कपिड़ो सुठो यूस कजो सुठो सिलाई ॾींदव त ॿिया बि तव्हांखे कस्टमर वठी ॾींदीसांव हू कपिड़े जे लाइ ॿारनि जे स्कूलनि जा यूनिफ़ॉम ऐं इहो ॿुधायो तव्हां ब्लाउज बि सिबंदा आहियो छा पोइ जीअं यूनिफ़ॉम सिबण खां पोइ बि अच्छा अच्छा ऐं ब्लेजर बि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे पहरियों तव्हां इहो सिबी ॾियो पोइ तव्हांखे वरी सियारे जा बि ॾींदसि ब्लेजर तव्हां खां ई सिबाईंदसि ठीकु आहे जीअं हूंदो तीअं तव्हांखे ॿुधाईंदसि मां ठीकु आहे ओके हरि ओम भैया